हाँ हमारे इस्कूल में हमारा सबसे अच्छा विषय हिंदी था वो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे और उसमें हमारे मन पसंदीदा बहुत सारी कविताएं भी थीं वो हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थीं और हम उसको बहुत ज़्यादा ही पढ़ते थे जब भी हम अपने हिंदी की बुक लेकर बैठते थे तो सब बोलते थे जब देखो तब हिंदी ही पढ़ती है और मुझे इंग्लिस की बुक बहुत ही ज़्यादा कठिन लगती है वो मैं नहीं पढ़ती थी वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते थे जो मुझे बहुत कठिन लगते थे और हर किसी से पूछने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं किसी से जाके बार बार ये पूछूँ कि ये क्या लिखा है इसलिए इसी वजह से मुझे इंग्लिस की बुक मुझे नहीं अच्छी लगती है और हमारे इस्कूल में हमने बहुत से मस्ती बहुत से ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं कि मुझे स्कूल में बहुत अच्छे लगते हैं जब स्कूल से निकलने के बाद याद आते तो बहुत अच्छे लगते हैं कि जब हम स्कूलों में थे तो टाइम से जाते थे स्कूल में जाते थे बहुत मस्ती भी करते थे और बहुत मज़ा आती थी फ़्रेंड लोग के साथ अब घर होने के बाद बैठने के बाद वो बातें बहुत ज़्यादा ही याद आती हैं स्कूल में बहुत इंजोय होती थी इसी कारण कभी कभी लगता है कि इस्कूल में होते तो ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इस्कूल की याद आती है